हेलो हँ सोशल मीडिआपर तऽ आइकाल्हि पूरा जे छै से रहै छै आइकाल्हिके लड़कासब हरदम मोबाइलेपर सब सूचनासब देखलक हँ वएहपर मानि लिअऽ सूचना जे देखि लेलक कतहु कोनो घटना दुर्घटना भेलै तऽ समाचारो भी जानि लेलक टेलीविजनो जकाँ जे छै से यूज केलक वएहपर जे हइ से अपन सिखाइओ पढ़ाइओ भऽ जाइ छै वएह थ्रू बहुत बहुत सारा चैनल यूट्यूबपर सोशल मीडिआके माध्यमसँ हँ बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ भी करबै छै जेकि बहुत ही कामयाब छै आइके दौरके लिए आओरसब जे छै से हँ इन्टरनेटके तऽ खासियत छै जे लोकके बहुत ही करीब आनि देलकै हँ जे लोक पहिने भेँटघाँट करै ले कतहु जे छै से जाइ जे कनि बेटीके देखि आबै छिए बेटाके देखि आबै छिए आब वीडिओ कॉलपर बतिआकऽ सन्तुष्ट भऽ गेल ई तऽ दूरी घटा देलकै हँ खरचा भी ओहिसँ घटेलकै हँ अँ लोकके आब कखनो हाल समाचार जानि गेल आओर कमसँ कम आब मानि लिअऽ लोकके पढ़ैएलए पहिने जे पटना दिल्ली जाइ छलै जे ट्यूशन किलासकेलिए आब ओ ट्यूशन किलासमे ओतऽ जाकऽ पढ़ैमे रूम लिऔ तब पढ़िऔ लिखिऔ किलास करिऔ आब ओकर छै जे एतऽ अहाँ बहुत कम पाइमे दिल्लीके टीचर से जे छै से अहाँ एतऽ पर पढ़ि सकै छिए जेना आब यूट्यूब भेलै सोशल मीडिआपर यूट्यूब चैनलके माध्यमसँ आब यू पी एस सी बी पी एस सी के प्रतियोगिता परीक्षाके लोक तैआरी करै छै आब जेना खान सर वगैरह छथिन पटनामे पढ़बै छथिन लेकिन हुनकासँ विद्यार्थी गामोमे बैठिके पढ़ि लै छै मोबाइलके माध्यमसँ तऽ ई भी एक ने फाइदा भऽ गेलै सोशल मीडिआके अएने मोबाइलके इन्टरनेट तकनीकके अएने जे महगा पढ़ाइ रहै ओ सस्ता भेलै आओर लोकके बिना ओतऽ गेने कोचिङ्ग जहाँ छै ओत्तहिसँ ओ पढ़ि लेलकै तऽ ओकरा तऽ बहुत सुगमता भऽ गेलै ने अगिलाके पहिने दिल्ली बम्बइ पटना जाए पड़ै तैआरी करैलए आब गामेमे बैठिके तैआरी कऽ लै छै ओ कमसँ कम आओर सोशल मीडिआके देखै छिए जे प्रभाव जे जकरा लोक केओ नहि जानै छै ओकर कला एकाएक अगर केओ वीडिओ बनाकऽ डालि देलकै तऽ वाइरल भऽ जाइ छै वाइरल भऽ गेने ओकरा एगो पहचान भी मिलि गेल कि कमसँ कम जे लोक नहिओ चिन्है रहै आदमीके ओ रातिएराति एस्टार बनि जा रहलै हँ सोशल मीडिआके